ہاں مجھے سب کے ساتھ ڈنر کرنا بہت اچھا لگتا ہے ہم زیادہ تر لنچ عید اور بقرا عید اور سنڈے کی چھٹی والے دن مدعو کرتے ہیں ہاں میں نے کافی بڑی بڑی تقریب دیکھی ہیں جن میں سب سے بڑی تقریب شادی شادی ہوتی ہے ہم شادی میں سب ساتھ ایک ساتھ مل جاتے ہیں رشتے دار اور سب ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں سب ساتھ بیٹھ کر سیلفیاں لیتے ہیں اور پرانی پرانی با یادیں تازہ کرتے ہیں